میرے گھر کے پاس اور لکھنؤ میں بہت سے ایسے تفریحی سرگرمیاں اور تفریحی اختیار ہیں جیسے کہ امام باڑہ گھنٹہ گھر اور بھی بہت سی ایسی پارک اور شہید اسمارک جیسی جگہیں ہیں یہاں کچھ جگہ پر جانے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے جیسے کہ شہید اسمارک بدھا پارک میں جانے کے لیے ہمیں یہاں پر پیسے دے کر ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اور جیسے کہ امام باڑہ اور گھنٹہ گھر ایسی جگہوں پر ہم فری میں جا سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں نہ ہی کوئی ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اور بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہم مفت میں جا جا سکتے ہیں جیسے گھر کے آس پاس کی پارکیں اور وغیرہ وغیرہ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم مفت میں جا سکتے ہیں اور بہت سی ایسی پارک ہیں جہاں ہم ہم بنا ٹکٹ لیے اندر نہیں جا سکتے